हलो मैं सुनिता अग्रवाल बोल रही हूँ आप मिठाई वाली बोल रही हैं हाँ मुझे मिठाई चाहिए हैं और पाँच पाँच किलो मिठाई पैक करना है आपकी आपके पास कौन कौन सी मेठाई मिलती है ठीक है और नहीं मुझे काजू कतली चाहिए और आप के पाँच एक किलो मिठाई पेक कर दीजिए और कितने रुपये किलो मिलती है नहीं क्योंकि मेरे बच्चे का जन्मदिन हैं इसलिए हाँ हाँ अच्छा थैंक यू मैं यह बोल रही थी आप अच्छी ताज़ा और तोरतकी और वह मावा वारी पेक करना काजू कतली और आप थोड़े पैसे हेसाब से लगा लेना नहीं आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं थोड़ा कम कर लेना नहीं आपके यहाँ की मेठाई अच्छी लगती इसलिए हम खरीदते हैं नहीं और मैं आप आप कहाँ रहते हो

आपका दोकान का पाता दी दीजिए हमानी गेट पर इधर ठीक है क्या ओके और आधे आप कॉल लगा मैं कॉल लगा लूँगी आप पैक कर कर रख दीजिए और वह काजू कतली पाँच यह किलो पैक करना वह ठीक है दे दिए अच्छा पैक कर देना और वह मावि वाली होना चाहिए इत्न नहीं ओर कुछ नहीं सिर्फ़ हमें मेठाई चाहिए और काजू कतली चाहिए कउ डरवाली पेक नहीं करना

हाँ ठीक है अच्छा ओके ठीक है दीदी ठीक है अच्छा दीदी ओके हाँ हाँ ठीक है हाँ आ रही हूँ मैं आप पैक कर देना ठीक हाँ ठीक है आप मिल जाओगे हाँ वह ठीक है हम आ ही रहे हैं दो मिनेट लगेंगे हम पास में ही हैं